मधुबनीमे जे छै से सामाजिक दृष्टिकोणमे जे छै से बहुत रास सांस्कृतिक छै बहुत रास जे छै से व्यवस्था छै गोसाउनि भेलथि गाँवक देवता डिहबार बाबा डिहबार बाबाके जे छै से बहुतो जगह स्थान अहि डिहवार बाबाके उपासना होइया आ ई निश्चित रूपसँ मधुबनियेमे होइया आओरो मधुबनीके बहुत रास सांस्कृतिक धरोहरि छै जेनाकि एतय उपस्थित अहि जेना एतय जे मिथिलाक ज्योतिर्लिङ्ग कहल गेलैया जे अहाँकेँ उपस्थित छथि बाबा कपिलेश्वरनाथ एवं जे छै से मिथिला पेन्टिंग जे केवल ई राज्ये नहि देशे नहि अपितु पुरा वर्ल्ड मे जे छै से मिथिला पेन्टिंग ई मधुबनी जिलाकेँ नाम रौशन कयने अहि तऽ एहि प्रकारक मधुबनीके सांस्कृति आओर सभ्यताकेँ जतेक प्रशंशा करी ततेक कम अहि बहुतो रास एहिपर विभक्ति सभ अछि